औ आदा अ' लामायाथ' मोजाङानोलै आन्थाय बे ससेयाव एसे गाज्रि दं आरो बे दखरसेजों बे दाख्लै अखा हानानै दै बाना जायाखै होमबा बेनि थाखाय एसे गाज्रि जादों आरो लामाया बेजोंनो फैजायो फैयोबा मोजाङानो एसे थांजायो थांजानाया मानि लामायाथ' बे मोनसेयानोखा खुनुरुखुमबाबो फैनांसिगोन आरो नों बेजोंनो सिदा फै ओरै हाइरडबोसो हाइरडसोबो खानालाय दस्राया दंनाया दङ हरै बिराथ गोजान जाला लाङो लिलि लाला एसे ओरै नोंनो सर्टकाटखौनो खिथाबाय आं बेजोंनो थाङोबा एसे सर्टकाट जायो नालाय ओरै गिदिंनानै थाङोबा बिराथ लिलि लाला एसे गोजान जायोना लामाया बेथिंबो मोजां फाक्कानियानो खिन्थु एसे गोजान जायो आरो डाबल जायो डिस्टेना बिस बिस किल' मिटारसो जागोनदां नैबे डाइरेक्टआ दस किल' मिटारसो जागोन बिनि मोनसे डाबल आनो जाहैगोन आरो बै बौ गिदिं गिला थाङोब्ला अ' औ गोजानानो जायो औ बेजोंनो फैदो खुनुरुखुम बांद्राय गाज्रिबो नंखाया बे ससेयावल' एसे गाज्रि